लखनऊ ज़िले में मुख्य प्राकृतिक संसाधक ऐं पर्यावरणिय चुनौतियूं छा आहिनि जल झंगल खनिज प्रदूषण इहे घणा ई स्रोत आहिनि जेके चुनौतियुनि जे रूप में आहिनि पर सरकारि जेके स्वच्छ भारत जो अभ्यान हलाए रही आहे त उनीअ जे करे घणो ही बदिलाव ॾिसण में आयो आहे ऐं घणनि ही ज़िलनि में नगर पालिका जेका आहे उहा लॻातार सफ़ाईअ जे तरफ़ ध्यानु ॾेई रही आहे हर पारे में हाणे सुबुह जे वक़्ति किचिरे खणण जी गाॾी अचे थी हिकु हिकु घर मां किचिरो इकठो करे वेंदी आहे ऐं घरनि में ॿ ॿ दॿा बि ॾिना अथऊं जंहिं में हिक में सुको किचिरो ऐं ॿिएं में आलो किचिड़ो रखिजे त हिन तरीक़े सां सरकारि घणा ही अभ्यान लाइ करे इन्हनि चुनौतियुनि जो समाधान करण चाहे थी